हेलो कार लेनी है कौन सी कार है कौन कौन सी है कौन कौन सी आपके पास है अच्छा कौन कौन सा कलर भी है हम तो वाइट ही पसंद कर सकते हैं अच्छी कंपनी कौन सब है कौन सी अच्छी चलती है व्हाइट में हो फैमिली का सीट होना वह सब भी ज़रूरी है आ जरकिन उरकिन नहीं न देगी सब तो वही वाइट कलर के चार पाँच तीन चार से पाँच लोग शिफ्ट हो सकते हैं कितना ठीक है आएँगे तो बात करने दाम कितना पर पड़ेगा कितना छूट दीजिएगा छूट कितना क्या पर्सेंट लीजिएगा दीजिएगा उसमें से अच्छा न दस लाख में होगी कब होगा तो कम नहीं कीजिएगा कम पर्सेंटेज पर दीजिएगा तभी न लेगी हम लेंगे और दूसरे को भी आप ही के यहाँ भेजेंगे एक महीने में कम से कम पंद्रह बीस दिन में पी तीस चालीस कार का हम ऑर्डर दे सकते हैं कम कीजिएगा सही रेट लगाइएगा तब तो ठीक है आएँगे देखने के लिए लेंगे हम भी तो एक लेना है और दूसरी को भी शादी ब्याह में के लिए किसी को दिलवाना है तो कैसे उस सब का कैसे रेट लीजिएगा पर्सेंटेज कैसे काटिएगा ठीक है जी